हम आदित्य कुमार बोलै छी हमर पापा के नाम श्री चन्द्रकिशोर अछि हमर घर मारर पोस्ट पुनौरा थाना रीगा जिला सीतामढ़ी अछि जे कि हम पढाइ हम बचपन से अभी तक के परिचय सरके दे रहल छी जे कि हम जब बचपन मे तीन चारि साल के रहियै तऽ हमर आंगनबाड़ी केन्द्र पे नाम लिखलकै आओर आंगनबाड़ी केन्द्र पर हम पान छओ साल तक रहलियै जब छओ साल हो गेलै तऽ हमर मिडिल इसकुल मे नाम लिखऽलै जेकि राजकीय मध्य विद्यालय मारर हाइ इसकुल के नाम आओर हम जब आठमा पास कर लेली ओहि इसकुल से तऽ फिर हमर हाई इसकुल मे नाम लिखेली जे कि श्री मथुरा उच्च विद्यालय सीतामढ़ी हय ओहि इसकुल मे भी नाम लिखाए के हम मैट्रिक कैली आओर मैट्रिक कयलाके बाद हम जब मैट्रिक मे हम सेकंड डिवीज़न अइली आओर जब इन्टर मे हम नाम लिखाबे के लिए कॉलेज गेलियै तऽ प्लस टू श्री मथुरा उच्च विद्यालय मे हम कॉलेज मे नाम लिखैली हम आर्ट्स ले के कॉलेज मे पढाइ करै छी आओर कोचिंग भी जाइ छियै जेकि हमर घर के स्थिति अभी गड़बड़ चल रहलै खराप चल रहलै हमसब किसान भेलियै आओर किसान भी छी आओर पापा के खेती भी कऽ के सीतामढ़ी ड्यूटी करै छै जो कि हमरा घर मे लोग आठ गो रहै छै जेकि पापा मम्मी भैया दीदी भाभी सब भी हय जैसे हम खेल क्रिकेट पसन्द करै छियै जो कि क्रिकेट भी बढ़िऑं हमरा सबके खेलऽ मे लगै छै खेल क्रिकेट खेलय मे भी मनोरंजन अबै छै जेकि हमसब बैटिंग कैली बॉलिंग कैली और फील्डिंग कैली तऽ खेल मे आओर खेलाड़ी मे हमरा सूर्य कुमार यादव पसन्द अबै छै जेकि सूर्य कुमार यादव केहनो बॉल के किधरो घुम के मार दै छै जो कि फिल्म हम फिलम भोजपुरी देखै छियै जेकि हीरो हमरा खेसारी लाल पसन्द अबै छै जो कि खेसारी लाल के अन्दर बहुत ही बढ़िऑं गुण छै आओर हीरोइन हीरोइन काजल राघवानी ठीक छै जे कि काजल राघवानी के भी अन्दर बहुत बढ़िऑं गुण छै हम किताब भी पढ़ै छियै किताब भी पढ़ै छियै आओर हम घुमे भी जाइ छियै तऽ जैसे कि हम जैसे गेल रही पहिले किछु लेकिन तीन चारि साल पहिले राजगीर तऽ वहाँ हम गेल रही तऽ मन्दिर बौद्ध मन्दिर पर गेल रहियै गरम कुण्ड मे नहयले रहियै आओर जब उधर से लौटानी मे नालन्दा विश्वविद्यालय एलियै तऽ ओहू मे घुमली फिरली पार्किंग उर्किंग भी हय नालन्दा विश्वविद्यालय मे भी बहुत बढ़िऑं जगह हय घुमे वाला आओर हम जब जब हम आगे पढ़य के चाहै छी कुछ आगे बढे नौकरी करे आओर हम आओर हम चाहै छी फौजी पद पर जाइ के लेल ताकि हम देश के रक्षा कर सकै आओर हम आओर हम देश के रक्षा कर सकी आओर हम देश मे कोइ आतंकवादी के घुसे न देबै ताकि हम चाहै छी जान जायत तऽ जायत लेकिन भारत माता पर किसी भी प्रकार के कोइ आतंकवादी घुस के हमला न करय देश के अन्दर कोइ भी देश भक्ति के कोइ दिक्कत न हय आतंकवादी से हम इहे चाहै छी पढ लिखके आगे नौकरी करे के फौजी के